हाँ जी अच्छा आप वेल्डर हो जी तो हमारे फ़ेक्ट्री में है काम तो देखिए हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादातर लेज़र वेल्डिंग का काम होता है क्योंकि ये दरवाज़े बनते हैं तो लेज़र कटिंग होती है पूरी तो अपने यहाँ खिड़की दरवाज़ों का को भी काम है दूसरा ट्रॉलियाँ भी बनती हैं बड़ी बड़ी ट्रक की बॉडीज़ बनती हैं तो लेज़र वेल्डिंग का काम आपको याद है कितने सालों से आप वेल्डिंग का काम कर रहें अच्छा अच्छा तो ख़ुद का था या कहीं और करते थे काम हाँ तो अपने कारखाने पे आइए आप कल और यहाँ मेनेजर से बात कर लीजिएगा पूरी बात समझ लीजिएगा फिर मुझे कॉल कीजिएगा तो लगभग बिल्कुल बिल्कुल आपको पूरा मा हमारे पास तो क्या है काम की कोई कमी नहीं है बिल्कुल आपको एक फ़ेक्ट्री आपको एक फ़ेक्ट्री पूरी सुपुर्द कर देंगे आपका अगर काम हमको जम गया तो पूरा आपको देखना है वो उधर का काम हमें भी ज़रूरत थी वैसे लेज़र कटिंग के लिए तो लेज़र कटिंग और लेज़र वेल्डिंग दोनों की आवश्यकता थी ठीक है आप आइए कल बिल्कुल आइए